ओइ सार माब्रै दं आं मोनसे गोदान ट्रेक मोनसे बानायदोंमोन रेकरदिं नोंथाङा होनोब्ला आगान सुरजागोन जेन'बा दानि सोलिफुबाय थानाय बेजों लोगोसेनो जोंनि फ'क मिउजिकखौबो एसे लांफादेरनोसै दा एखसतिक माखासे हेन्स लानांगोन ओमफ्राय माखासेखौ आङो किबर्दआव थ्रेक खालामसै बे एखसकित फ्रा एसे फैसाखौ बुरजा लुबैदोंदां दा जेखिजाया बेसेबां बेसेबां रेद लायो बिसोरो आंनो एसे सोंनानै खिन्थाहरनोसै बेब'स्थाया जोङो बावैसो बा गाबोन समफोरसोनि उनावनो जोङो मोखांजों मोखां जिरायनानै रायलायनाया साबसिन जागोन नामा बायदिबाय आं मोनसे बायदिबाय आं मोनसे खोथाखौ खोनथाहरखानो सानो सारनो बे दानि सोलिफुबाय थानाय थ्रेन्द जोंनो गानखौ बानायनाय जादों मिउजिकखौबो बिदिनो देंखो होनाय जाहैबाय बेजों लोगोसेनो ओं ट्रेदिसनेल इन्सथ्रुमेन्ट ओमफ्राय थ्रेदिसनेल थिउन बो बेखौबो जोङो मुलुगाव मुलुगाव फोसाव लांनो बिदि साननानै आङो प्रजेक्टखौ बानायनाय जादों दा सारा औ औ बाजेतनि सोमोन्दै रायलायनांगोन आरो बबे स्थुदिअ आव लानो रेकर्दिंआ बेखौबो रायलायनांगोन ओमफ्राय बे बेखौ मोखांजों मोखां रायलायनानै थि खालामदिनि

ए ओमफ्राय नैबे जोंहा थ्रेदिसनेल हेन्डसफोरजे दङ दामग्राफोर दङ बिथां बिथांमोननोबो खबरखौ होखानानै दोननांगोन आरो सल' लिरगिरिफोरखौ बिथांमोननोबो हरखानांगोन जिहेतु बे औ औ औ औ ए ओमफ्राय स्थुदिअखौबो एसे खबर लादो जायखि जाया औ औ जाबाय दे जायखिया साननैसोनि उनाव

दे जागोन दे औ औ औ दे दोनथ'बाय